میں ریڈینگ کی اور کتابوں کی اہمیت بتانا چاہتی ہوں کتابوں سے ہماری ایمیجنیشن ہماری نالج اور ہماری انفارمیشن بہت زیادہ بڑھتی ہے اور ریڈنگ کی عادت ڈالنے سے ہماری پرسانلٹی بھی اور بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے جتنا ہم ریڈ کر رہے ہیں اتنا ہمارے ایگزامینیشنس میں ہماری ہیلپ ہوتی ہے اور زیادہ ریڈ کرنے سے ہمارا برین زیادہ اچھے سے شارپ پوتا ہے اور ایک اسٹلیملیٹ ہوتا ہے زیادہ آئیڈیاز سے اور ہماری وکیبلری بہت زیادہ بڑھتی ہے جتنا ہم ریڈ کریں گے ہماری وکیبلری اتنی ہی زیادہ بڑھے گی ریڈنگ ہمارے مائنڈ کو پالش کرتی ہے اور اسٹرینتھن کرتی ہے مضبوط بناتی ہے اور زیادہ پڑھنے سے ہماری لکھنے کی قابلیت بھی بڑھتی ہے اور اگر ہم جس طرح کی بکس ہمیں پسند ہیں اگر ہم وہ ریڈ کریں تو اس سے ہمارے اسٹریس لیول بھی کم ہوتے ہیں کئی اسٹڈیز میں یہ شو ہوا ہے کہ ریڈ کرنے سے اسٹریس لیول بھی کم ہوتا ہے اور ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے اور جتنا ہم ریڈ کرتے ہیں ہماری ایمیجنیشن اتنی زیادہ بڑھتی ہے ہماری نالج بہت زیادہ بڑھتی ہے اور ریڈنگ سے اچھی نیند بھی آتی ہے اگر ہم پازیٹیو سلیپ پاتا ہے انسان جتنا وہ ریڈ کرے اور ہماری لینگویج اسکلس بہت زیادہ بڑھتی ہیں اور ہماری ہمارا کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے اور ہماری اسپیکنگ اسکلز بہت زیادہ اسپیکنگ اسکلز لرننگ اسکلز دونوں بہت زیادہ بڑھتی ہیں اور اور اینگزائٹی کو بھی کم کر تی ہے اور ہمارا کانفیڈینس پش ہوتا ہےاب ریڈنگ چاہے ہم اپنی کوئی پسند کے بک پڑھیں اسکول کے بک پڑھیں میگزینس ریڈ کریں نیوز پیپر ریڈ کریں ان سب سے ہماری نالج انکریز ہوتی ہے